बाइक कंयुनिटीज़ में शामिल थियणु जे लाइ या हुननि सां मिलण जो हूअ त ॾिसो वञे अॼुकल्ह बहितरीन तरीक़ो थी वियो आहे कि इंस्टाग्राम वग़ैरह ते जेके रील विझंदा आहिनि ऐं उहे बि पंहिंजो एड बि कंदा आहिनि हिकु पासे किथे न किथे उन्हनि जो पॉइंट ठहींदो आहे उन्हनि सां मिलण सां उहे ई तरीक़ा आहिनि ऐं बाक़ी त अधिकतर मां पंहिंजे दोस्तनि जे अलावा ॿियों अंजान माण्हुनि सां वधीक न मिक्स थींदो आहियां कोशिश कंदो आहियां कि बस उहे ई जेके क्लोज़ ऐं क़रीब दोस्त आहिनि हुननि सां गॾु ग्रुप में हुजा छो जो हुननि सां थोरो कंफर्ट ज़ोन ठहियल रहंदो आहे प्लस बॉन्डिंग सुठी हूंदी आहे त हिक ॿिए सां एडजस्टेबल थींदा आहियूं ख़ूब ईअं ई मेन कारण आहिनि बाक़ी त अगरि अमूनन ॾिठो वञे त बाइक जंहिंखे शौक़ु हूंदो आहे उहो अकेले ऐं ग्रुप ॿिन्हिनि तरीक़े सां हलाइणु पसंदि कंदो आहियां मां बि ॿिन्हिनि तरीक़नि सां गाॾी हलाइणु पसंदि कंदो आहियां बाइक तोड़े अकेले हुजां त बि उन खे ड्राइविंग इंजॉय कंदो आहियां ऐं ग्रुप हूंदो त बि उन में इंजॉय कंदो आहियां अहिड़ी कोई दिक़त कोन्हे मेन मोटिव असांजो हूंदो आहे कि ड्रॉइविंग कयूं उहो असांखे सुक़ून ॾींदी आहे